गोंयान आमच्यां देवळां खूब आसा स्पेशली जी फोंडा शहर आसा तितुन खुब आसा जाल्यार त्या देवळांनी वेगवेगळें उत्सव जाता वेगवेगळ्या वर्सांच्या बाराय म्हयने वेगवेगळें थंयसर कार्यक्रम आसता आतां आमी विजीट करतली जाल्यार एकूच खंयचो तरी उत्सव धरुन एकुच त्या स्पेसिफीक टायमाक आमी वचूं शकता आतां अशें धरुन चला की माड्डोळा ह्या देवळान जायांची पुजा जाता आनी हि

हें एक जाले दुसऱ्या हितुन जर आमी बाकिंच्या देवळांच्यो उलयशात जाल्यार थंयसर म्हाप्रसाद आसता आनी बाकीच्या खुबश्यां देवळांनी थोडे कडेन मुर्तीचे वार्शिक वर्धापन दिन आसता तेन्ना आमी वेगवेगळ्या देवळांनी उत्सव पळयता तेन्ना म्हटल्यार होम हवन चालु आसता एके सायडिक म्हाप्रसाद जे लोक आसता तें तें सगळें जाण मेळोन म्हाप्रसादाची तयारी करता आसता म्हणजे बायलां सगळीं काम काम करता भितर रांदपाचे तेंका हातबोट घालून एकेतरेचे वेगळेंच म्हणल्यार अनुभव मेळटा मनशाक आपल्याय जीवाक सुक सुक मेळटा की आपणें किदे तरी थंयसर काम केले म्हणोन